फसिलके मामिलामे तऽ हमरासबके कोनो अथिए नहि छै सरकारके तरफसँ कि भेटै छै नहि भेटै छै जँ हमसब बुझबै तखने ने किछु भेटै छै सरकारी तरफसँ ओ तऽ सरकारके काज ने छिए जे अगर फसिल अगर क्षति भऽ गेलै हँ तऽ ओ कोनो निकालथिन कागज तखने ने हमसब बुझबै हमरासबके तऽ आइ तक किछु एहि फसलके बारेमे किछु बुझिते नहि छी जरि गेलै तऽ बुझलहुँ जरि गेलै सरकारके तरफसँ आइतक ओकर हमरासबके कोनो लाभ नहि भेटलै हँ अगर कोनो लाभ एहन भेटैवला हेतै तऽ ओ तऽ सरकार जखन कतहु साटतै अपन आवेदन तखन ने हमसब पढ़िके बुझबै जे हँ सरकारके तरफसँ लाभ भेटै छै ईसब सबकाज कागजपर ब्लॉकेपर होइ छै आओर ब्लॉकेपर सब भऽ जाइ छै ओतहि से सब खतम भऽ जाइ छै जे लैवला छै ओहन ओकरा भेटै छै हमरासबके तऽ आइतक बुझैएलए नहि दै छै एखन तक जे सरकारिओ फाइदा एहिमे होइ छै हमरासबके तऽ हरदम जरले बुझिऔ जाहि बेर फसल लगबै छी ओहिबेर जरिए जाइ छै नुकसानेमे रहै छिए ओ तऽ भगवतिएके एहन कृपा छै जे पेट चलि रहल छै नहि तऽ ई फसिलसँ किछु होइवला नहि छै आब तैओ होइए जे फसिल तसिलके छोड़िकऽ कतहु ईंटे ढोइके काज करी